हाँ हेलो सर हम हम दरभंगा ज़िला हमारे यहाँ धान की खेती होती है गेहूँ की है और सब्जियाँ की होती हैं और मकाल थोड़ा बहुत होता है आप लोग हम लोग काशी में जो है नैना नवम्बर नवम्बर के जैसे में हम लोग हैं नवम्बर माघ हम लोग जौ बोआई करते हैं बाद जो जवन बाईस दिन की हो जाती है तो उसके बाद हम उसको ये पानी ये पानी पटता है उसमें खाद खाद में पोटासियम को यही सब उसको मिलाकर है बस करके ही होगा ताकि फसल अच्छा हो

हाँ जी बोलिए

तो हम हैं न कि जैसे अर दो महीने डेढ़ महीना हो जाता है उसके बाद दूसरा खाद फिर पानी का सिंचाव किया जाता है और उसके बाद जो है अभी जो नहीं कटाई भा अप्रैल मई में जून का तौ